मुर्गाके बच्चा जे होइतै तऽ सब बच्चाके बाहरसँ पौष्टिक आहार आबै छै बहुत प्रकारके दाना आबै छै ओ दाना ओकरा डालियौ खूब अच्छासँ दाना जब ओ खयतै तऽ ओ बच्चा डेभेलप करतै छोटा छोटा बच्चा होइ छै या खरीदिओ कऽ लोक रखै छै आओर बच्चाकेँ दाना डालै छै पानि पिलाबै छै अच्छा अच्छा पौष्टिक दाना जब ओकरा खिलाबै छै जैसेकि खल्ली भेलै किछु दाना भेलै किछु मान लीजिये आओर सभ सामान छै ओकर खानाके ओ सारा चीज ओकरा मिलै छै जब अच्छासँ खाना मिलै छै पानी मिलै छै तऽ बहुत छोटा जे भी मुर्गाके मुर्गीके बच्चा होय ओ तुरन्त बहुत बड़ा हो जाइ छै बहुत बड़ा होलै तब ओ व्यापारीके साथ बिक्री होइ छै बिक्री होइ छै तऽ पैसा होइ छै जाहि प्रकारके मानि कऽ चलियौ पाँच रुपैआ छओ रुपैआमे ओ खरीद भेलै कि दस रुपैआमे खरीद भेलै आओर ओ दू महीना दूसँ तीन महीनामे ओ भए जाइ छै एक किलोके तीन पौआके मानि कऽ चलियौ सवा किलोके तऽ ओ महगा दाममे बिकै छै तऽ ओहिसँ बेनिफिट ज्यादे होइ छै तऽ बिजनेस मानि कऽ अच्छा होइ छै तऽ खूब अच्छासँ ओकरा खूब अच्छासँ ओकरा दाना डालियौ खिलाबियौ ओकर सेवा करियौ ओकर देखरेख करियौ शाम होलै तऽ शाममे ओकरामे लाइट जलाबियौ बलब जलाबियौ ओकरा चारू तरफकेँ बन्द राखियौ ध्यान रखियौ ओहिमे कोइ मान लीजिये सियार या बिल्ली कोइ ओहिमे प्रवेश नहि करय कोइ ओकर हत्या नहि करय ओकरापर ध्यान राखियौ एहि खातिर जे ओकरामे पूँजी लगल छै पूँजी जब लगल छै तऽ ओकरापर ध्यान नहि रखबै तऽ पूँजी बिजनेस कोना चलतै बिजनेसपर सभ आदमी बढ़िआँसँ ध्यान रखियौ आ खूब बढ़िआँसँ ओकरा पालियौ आ दू टाका कमाबियौ